गेलेनाय हुदाया मोजां एक्सारसाइस खालामनाय बायदि गेलेनायखौ हुदाखौ खालामनांगौ हय बयबो माने फुंनि टाइमआव सिखारग्रोमोना थाबायग्लांनांगौ बिनिफ्राय हायोबा एसे एसे हानायखिनिखौ खारस्लिउ खारस्लिउबाबो खारनानै गावनि देहाखौ साफा साफायाव लाबोनांगौ गेलेनाया मानसिनि थाखाय गोनां आरो गेलेनाय हुदाया मोजां नांगौ बायदियै टाइमआव गेलेनांगौ नाङै टाइमआव गेलेनाया गेलेयैया मोजां नङा ओमफ्राय बे देहाखौ देहाफोरखौ मोजां गोख्रों लाखिनांगौबा फुंनि टाइमआव एक्सारसाइस खालामनाय बायदि टाइमआवनो फुंनि सिखारनाय लोगोसेयैनो जोङो थाबायग्लांनायनि उनाव खारनांगौ आरो हायोबा देहाफोरखौ गोख्रों लाखिनो थाखाय इसे आखायफोरखौ आयथिंफोरखौ इसे फोरानाय फोजौनाय माबा मोनसे हुदा बल गेलेयो जेरै फुटबल गेलेयो बेफोरबायदि खालामनाया बयनिबो थाखाय मोजां दा बेफोरखौ गेलेनाया गाहाम आरोखि